औ औ आंनो माबामोन

माब्लानि अखाजों जानाय बेलाय माब्लानि अखाजों जानाय औ औ औ बेथ' सिगांनि प्रटेकसन होदोंमोन ना बे बायबाय ना र' बेखौहाय मानि आङो नायहैनो हागोन नायहैनाय खिन्थु दा एसे अफिसआवहाय खामानि दङ आरो एसे खामानि जोबबा आङो लोगोफोर लानानैहाय थांनो हागौ नोंथांमोनहा सिन्था दाखालाम मानि थाबैनो थांगोन बेफोरबायदि आरो औ औ औ औ जोङो बेखौहाय नायगोन नायनानैहाय जेनबा स्किमआ मावजाथावथावबा होजागोन दे जेबो सिन्था खालामनाङा नोंथांमोनहा मानि बेखौहाय बेफोरखौथ' औ औ औ औ औ औ आं बेखौ र' माखासे गोजौनि सारमोनजों रायलायहरगोन बिनि उनावहाय जा खालामनांगौ जोङो ज' सावरायनानै खालामगोन नोंथांमोनहा गाब्रायाबानो जाबाय जेनबा जा एसे बोरि जायगा दं बेयावनो थाथ'दो ना नङा होम्बा दाथ' जेनबा औ औ दाथ' थानो थाखाय जायगा गैथ'वा बालाय ना एसे खाथिफ्राव जेनबा बोरि जायगा दंब्ला बेफ्राव थाथ' जाहाथे गावनि रैखा खालामनो हायो आरो जा दङ माल माथाफ्रा बेखौ बोखारना लाथ' उनावहाय जों थानायनि बेब'स्था खालामगोन दे प्रटेकसन होनायनिखौबो जोङो रायलायगोन औ दे दे दे गासिबो जागोन दे दे जागोन दे दे